एह गस्ला बायनाय सुहोनायनि थाखाय बिसय सोंदों आरो जेनेबा गस्लाफ्रालाय बायनायनिख्रुय रेडिमेड बायनानै सुहोनाया साबसिन जायो आरो सुहोनाया जाबाय जखा सुनानै मोजाङै मोजां दर्जिफ्राबो मोजां सुनानै हरो बायनाया जाखायो बबेयावबा गिदिर बबेयावबा फिसा मोनो सुहोनाया साबसिन जायो आरो ब्लाउसबाबो बेनो गथ'फोरनि ड्रेसबाबो बेनो सुहोनाया साबसिन जायो सबनिसायबो गाननाय ड्रेसआ आजिखालिथ' मेल्ला मोनो मोननाया होनबाबो मोनबाबो बायनायनिख्रुय सुहोनाया साबसिन जायो आरो दखनाफ्राबो बिदिनो गोसो मोनस्रा मोनस्रा मोजां मोजां दानानै गानोबा गाव गावनानो मोजाङानो जायो बायनायफ्रा बिदिनो सोरबा गिदिरद्राय मोनो सोरबा फिसाद्राय मोनो दानाय बायदि मोजां जाया दानाया जाबाय गोसो बायदि सुनानै दानो हायोना दानाया साबसिन जायो आरो दखनाफ्राबो